संजना जी जि'यां तुसें सनाया अपने बारै च जेल्लै मिगी तुसें सनाया मिगी इ'न्ना ते पता चली आ कि तुस बिजी रौह्ंदे ओ बड़े दिनचर्या बड़ी मतलब बिजी टाइप रैह्ंदी ऐ ओह् सनाओ तुस फ्री टाइम जेल्लै तुं'दे कोल होंदा बेह्ला टैम तुस ओल्लै केह् करदे ओ कि'यां ओल्लै तुस दिन कड्ढदे ओ छुट्टियें च जां इवन जेल्लै घर जंदे कॉलेज़ आइयै ते जेल्लै फ्री टाइम होंदा तुस केह् करदे ओ केह् करना तुसें ई पसंद ऐ आ फ्री टाइम च ते जादा कुछ खास निं मिगी सोना बड़ा पसंद ऐ मिगी निंदर बड़ी आंदी ऐ ते में सोनी बड़ा होनी आं मतलब केईं केईं घैंटे तगर सोने दी गल्ल करो तो में काफी घैंटे मतलब मतलब सत्त अट्ठ घैंटे ते इक आखदे ना मतलब इंसान लेई निंदर जरूरी होंदी ऐ ते मेरे लेई अगर अगर में अपनी गल्ल करांऽ ते मेरे लेई दस्स टू जारां बारां घैंटे जेह्ड़ी मेरे लेई निंदर जरूरी ऐ इ'न्नी मिगी निंदर आंदी ऐ पर फिर बी में जेह्ड़ा में काफी कंट्रोल कीते दा में अपनी निंदर दी जि'यां मतलब मिगी दिन बिच बड़ी निंदर आंदी ऐ ते दिन दिन बिच मतलब कि काफी इ'न्नी नींद आंदी ऐ कि में काफी सोनी होनी आं वट् रातीं दी गल्ल करो ते रातीं मिगी निंदर भामें में दपैह्रीं सुत्ती दी होआं चाहे नेईं सुत्ती दी होआं रातीं ते मिगी निंदर आंदी गै निं ऐ ते अ सबैह्रे फिर जल्दी बी आना होंदा ते ओह्दी बजह् कन्नै कॉलेज च ते एन सी सी रखी दी ते जल्दी आने पौंदा ऐ ते तां बी मतलब थोह्ड़ा सेई गै लैनी होनी आं वट् ओह्दे बाद अगर कुछ भलेआं गै इ'यां बेह्ला टैम होऐ ते फिर मिगी कुकिंग करना बड़ा पसंद ऐ जि'यां मेरी मम्मी जेह्ड़े ऐ उं'दी एजुकेशन जेह्ड़ी ऐ गुजरात च होई दी ऐ जि'न्ने बी बाकी जि'न्ने बी ग्रेजु जेह्ड़ी बी पढ़ाई होई दी सारी गुजरात च होई दी ऐ ते हून एह् ते मतलब हर तरीके दा खाना बनाना आंदा जि'यां राजस्थानी रुट्टी बनाना आंदी ऐ उ'नें ई फिर गुजराती रुट्टी बनाना आंदी ऐ फिर साउथ इंडियन रुट्टी बनाना आंदी ऐ फिर साढ़े जेह्ड़े डोगरी दी रुट्टी ऐ ओह् ते आंदी गै आंदी ते मिगी उं'दे बिच्चा सब तू जादा पसंद ऐ साउथ इंडियन रुट्टी पसंद ऐ जि'यां डोसा होइया अप्पा अप अपबम होइये फिर उत्तपम होइया फिर एह् सारी चीज़ां बड़ी पसंद न सांबर मिगी काफी पसंद ऐ ते में उं'दे कोला सिक्खदी रौह्न्नी होनी आं ते फिर कुकिंग करना आपूं ट्राई करना उसी चीज़ गी बनाना फिर घर मिठाई बनाना जि'यां जेह्ड़ी ऐ लड्डू बनाने सूजी दे लड्डू फिर ओह्दे लड्डू नारियल दे लड्डू फिर बेसन दे लड्डू फिर मोतीचूर दे लड्डू घर बनाना फिर होर चीज़ां बनाना मिगी बड़ा स्हेई लगदा ऐ ते क्योंकि मेरे घर च सारे गै खाने पीने दे बड़े शौकीन न ते मिगी बनाना बी शैल लगदा ते खलाना बी शैल लगदा ऐ ते में काफी मतलब कुकिंग करनी होनी आं होर ओह्दे बाच मिगी अ बुक रीडिंग जेह्ड़ी ऐ ओह् काफी मिगी पसंद ऐ ते ओह्दे बिच मतलब जि'यां एह् ऑटोबायोग्राफी होई ओह् बी पसंद ऐ नॉवेल्स होई फिर जेह्ड़ी ऐ शायरी ऐ जेह्ड़ियां बोलियां जंदियां न ओह् काफी पसंद न कविता ऐं जेह्ड़ियां मिगी काफी पसंद ऐ होर मेरे कोल जेह्ड़ी ऐ उर्दू दी जेह्ड़ी ऐ कविताएं उं'दी बुक्स पेदियां न में मतलब मेरे कोल आखदे न भला इ'यां इक भंडारा ऐ हर चीज़ जिस चीज़ पसंद होऐ ते उस चीज़ दी तुं'दे कोल चीज़ां रौह्ंदियां न तुं'दे कोल उस चीज़ां मेरे घर मतलब मेरे कोल सारी ओह् पेदा ऐ ते में काफी पढ़दे रौह्न्नी होनी आं क्हानियां पढ़नी आं हॉरर स्टोरीज़ मिगी जेह्ड़ी सुनना जां उं'दी एनिमेटेड वीडियो दिक्खना ओह् बी काफी मिगी पसंद ऐ हॉरर मूवीज़ दिक्खना मिगी काफी पसंद ऐ ते में काफी दिक्खनी होनी आं फ्री टाइम बिच जोल्लै फ्री टाइम होऐ इ'यै चीजां लग्गी रौह्ंदी ऐ फिर मिगी जेह्ड़े मतलब अ चलना पैदल चलना मिगी काफी पसंद ऐ होर शामीं जेह्ड़ा टैह्लना मिगी काफी पसंद ऐ में अपनी मम्मी कन्नै बाह्र जाना ऐ कुसै पॉर्क च जाना टैह्लना ते उ'त्थें बी मिगी काफी पसंद ऐ करनी होनी आं होर ओह्दे बाच मम्मी कन्नै गल्लां करना गल्लां करना इद्धर उद्धर दियां गल्लां करना ओह् बी मिगी बड़ा शैल लगदा ऐ फिर जेह्ड़ी में गल्लां करनी होनी आं होर अपने घर ते में मतलब में इ'यां बच्चे आंगर लेखा सब कुछ जेह्ड़ा की चीज़ चला दी होऐ सारा किश इ'यां सनाई ओड़ना कोल एह् कि एह् चीज़ होई कुसै ने इ'यां आखेआ जां कोहे ने किश कीता मतलब में नराज़ बी बड़ी जल्दी होई जाना जि'यां थोह्ड़े दिन दी ते गल्ल ऐ मेरे भैया आए ते उ'नें मिगी ना मेरे कन्नै में कम्म लग्गी दी ही ते ओह् मेरे ना कोल निं आए क्योंकि मिगी पसीना आए दा हा उस बजह् कन्नै ओह् अंदर निं आये मिगी लग्गेआ शायद ओह् ना थोह्ड़ा मेरे कन्नै रूड बिहेव करा दे न शायद ओह् ताहियें निं आए ते में रोना शुरू होई कि भैया ने इस बारी मिगी जेह्ड़ा मतलब कि इ'यां ना प्यार कन्नै पुच्छेआ निं ऐ इ'यां गल्ल निं कीती ऐ ते में रोना शुरू होई गेई ते उस चीज़ च ते फिर घर आह्ले भैया कन्नै फिर में गल्ल कीती मम्मी ने शिकायत लगाई की भला रोआ दी ते तू पुच्छेआ निं ऐ ते ओह् आखा दे कि ऐसी कोई गल्ल असें ई पसीनां आए दा हा ते ओह्दी बजह् कन्नै में अंदर निं गेआ क्योंकि में सिद्धे बाह्र तो आया ते ओह् बी ओह्दी बॉडी जेह्ड़ी ही ओह् बी गरमाई दी ही ते मेरी बॉडी गरमाई दी ही ते दौनें दी तबीयत खराब होई जानी ही ते ताहियें में ओह्दे कन्नै मिलेआ निं ऐ गले निं मिलेआ ओह्दे कन्नै ते उस बजह् कन्नै ते मतलब इ'यै जि'न छड्डेआ घर आह्ले कन्नै गै रैह्ना उं'दे कन्नै कुदै जाना घूमना फिरना दोस्तें कन्नै फ्रेंड्स कन्नै गल्लां करनियां उं'दे कन्नै डिस्कस करनियां अपनियां चीज़ां कुछ प्रॉब्लम होऐ ते डिस्कस करनी ते जादा मिगी ओह् निं ऐ डिप्रेशन बगैरा एंग्जायटी जेह्ड़ा लोकें गी होंदी ऐ ओह् ओह्दा मिगी कोई शिकायत निं ऐ क्योंकि में जेह्ड़ी ऐ ओह् मतलब एंग्री बर्ड टाइप दी इंसान ऐ जेह्ड़ी सारे कन्नै गल्लां करी लैंदी ऐ जिसी पता कि कोलै अपने अदंर गल्ल छपैलनी ऐ ते कोलै बाह्र खो'ल्लनी ऐ ते उस तरीके दी इंसान आं में ते उस चीज़ च मतलब उस तरीके दी रैह्ने आह्ली आं ते उ'यै चीज़ां चलदियां न